असांजे हिते घटि पैमाने वारा ऐं वधीक पैमाने वारा दुकान मार्केट आहिनि जिते कपिड़ो लटो जाम सुठो मिलंदो आहे भाॼियूं बि मिलंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि तरीके जूं गिफ्टूं बि मिलंदियूं आहिनि जे घटि हिक ॿ शइ खपे त उन लाइ अलॻि दुकान आहिनि जे वधीक शयूं खपनि गिफ्टूं वधीक खपनि कॾहिं शादीअ में कंहिंखे ॾियणियूं आहिनि त उन्हनि जे लाइ वॾा मार्केट आहिनि असां उते वधीक अंदाज में सस्ते में वठी सघंदा आहियूं ऐं हिते भाॼियूं बि आहिनि उन्हनि जा बि मार्केट आहिनि अॻे भाॼियूं तमामु सस्तियूं हूंदियूं हुयूं ऐं हाणे तमामु चोट चढ़ी वयूं आहिनि अॻे बसर ॾहें रुपये किलो मिलंदा हुआ त उहे हाणे टीहें रुपये किलो थी विया आहिनि पटाटा बि ॾहें ॿारहें रुपये किलो हूंदा हुआ त उहे बि हाणे वीह पंजवीह रुपया किलो लॻा पिया आहिनि ऐं टमाटनि त हद करे छॾी आहे टमाटा बि असांखे वीहें रुपये किलो मिलंदा हुआ हाणे त ॾेढ सौ रुपये किलो था मिलनि सो बि कंहिंमहिल सुठा नथा अचनि वरी जे ऑनलाइन घुराए काइ शइ त उहा कंहिंमहिल त सुठी निकिरे थी कंहिंमहिल त घटि वधि थी निकिरे कंहिंमहिल जाम सुठी निकिरे थी बरसाति जो टाइम आहे असांखे वञण जो टाइम कोन्हे त घर वेठे शइ पहुची वञे थी ऐं कंहिंमहिल कंहिंमहिल वरी ऑनलाइन में इहा तक़लीफ़ आहे जो शइ ॿुधाइनि हिकिड़ी था वरी मोकिलीनि बि था इन करे ऐं ऑनलाइन जे करे वरी वेचारा ग़रीब ईअं ई वेठा आहिनि माण्हू ऑनलाइन घुराइनि था त हुननि जो धंधो ई नथो थिए पियो